जी नमस्कार क्या आप जोमाटो से बोल रहे हैं जी मैं आसिफ अली कोठारी बोल रहा हूँ डबरा ज़िला ग्वालियर से

मेरे पुत्र का वर्षगांठ है जन्म की वर्षगांठ है उस में मुझे आप से खाना ऑडर करना है जी जिस में चार सब्ज़ियाँ रायता दो मीठे के पीस जो आप के बेवसाइड पर बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छी क्वालिटी का आप अच्छी हों वो दे सकते हों वो हमें चाहिए जी कितने समय तक आप दे सकेंगे हमारे यहाँ चार बजे का है चार बजे तक यदि आप वो उपलब्ध करा सकते हों क्योंकि हमारे मेहमान चार बजे तक आ जाएंगे जी जी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं जी जी ठीक है आप ऑडर बुक कर लीजिए धन्यवाद जी धन्यवाद